हैलो मैम जी मैम मैम मेरे पास रियलमी है आईफोन है ओप्पो है आपको बताइए आपको कैसा फोन चाहिए और कितने प्राइस में चाहिए मैम वो आपके ऊपर डिपेंड करता है

मैम वो प्राइस के ऊपर है आप चाहो तो साढ़े ग्यारह हज़ार का भी ले सकते हो सत्रह का ले सकते हो बीस का भी ले सकते हो पच्चीस का भी ले सकते हो आप बताओ हाँ उसकी पच्चीस हजार भी है साढ़े सत्रह हजार भी है ग्यारह भी है साढ़े तेरह भी है मैम अच्छा हो तो आप आईफोन लो ना मैम वो उसकी प्राइस भी अच्छी है और आपका फोन भी अच्छा चलेगा भी अच्छा मैम उसकी करीबन एक तो है बी साढ़े बीस हजार का एक है तीस हजार का एक साठ हजार का बताइए आपको कैसा चाहिए अच्छा मैम आईफोन चाहिए अच्छा मैम हाँ मैम आप अपना एड्रेस दीजिए या आपको ऑनलाइन मंगवाना है या फिर आपको वैसे मंगवाना है बताइए आप अच्छा मैम आप और एड्रेस अपना सेंड कर दीजिए मैम और अपना आप मुझसे बोल देना आप मुझे एक बार काल भी कर लेना इसी फोन पर अच्छा मैम आपको ये चाहिए ना आईफोन चाहिए तो चलो आप दीजिए अपना नंबर अच्छा अच्छा अच्छा मैम अच्छा ऑनलाइन भेजना है मैम आपको ना अच्छा मैम ओ हाँ मैम पेमेंट ऑनलाइन करोगे आप पेमेंट या फिर ऐसे ही फोन पे करोगे या फिर हाँ मैम फोन पे चलाते हैं फोन पे यूज़ दे देना आप जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ओके मै आप नंब नंबर ऐड करके आप नंबर ऐड कर लो मैम छिहत्तर नवासी अट्ठाननबे जीरो पाँच सैंतालीस ओके मैम ठीक है मैम थैंक यू मैम